क'क्राझार जिल्लायाव गाहाय दावबाय ओ दावबायनाय खाबुफोराथ' दा गोबाङानो जानो हमबाय गोदोनि समाव ओ गोदोनि समावबा जोङो जोबोद खस्थ'यैसो दावबायनाय जायोमोन जेरै आथिंजों बा साइकेलजों बेफोरबादिमोन आरो ओमफ्राय दानि बोथोराव जोङो दावबायनायनि खाबुफ्रा जोबोद बुरजा बा बुरजायैनो

जोङो एबोलेबोल बिफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनसै आरो दानि बोथोरावहाय जेरै जोङो गारि ओ गारि मटर ट्रेन बास बिफोरबायदि गोबां जोङो दावबायबोनाय जायो आरो जोङो नायनानै थाङोबा गोदोनि दि गोदोनि समाव रिक्सासो गाखोयो नाथाय दानि बोथोराव जोङो पिलपिलि टट' बिफोरबायदि फोरबायदि दावबायग्रा इनजिनफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो जोङो गोदोनि गोदोनि समावबा जोङो जों बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोब्ला जोंनो गोबां टाइम लायोमोन नाथाय दानि दा दानि बोथोराव नाथाय जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय जोङो जोबोद खम समनि गेजेरावनो सौहैनो हासै जेरै जोङो एर प्लेन बा रेल रेलगारि बेफोरबायदि दावबायारि खाबुफोर जोंनाव मोननो थांसै बेफोरनि थाखाय जोङो दानि जोंनि दावबायनायनि खाबुफोरा जोबोद खाबु गोनां जानानै फैबाय